आं दा माबा आसा हिसाब आं दा अदालगुरि गामिनि आसा आसा हिसाबै आं फाहामसालिफोरखो दा बिथांमोनहा सोंबाय जेला आं खोथानोसै दा जोङो औ आङो मिडिकेल हस्पिटालाव बेमारिखौ लांनो मोजां मोनो थरिलथा प्रेगनेन्सि होमब्ला बेलेग बेलेग बेमारब्लाबो आं मिडिकेलनि सारा मोजां मोना मिडिकेलाव बांसिन लाङो मिडिकेलनि माबाफोर नायग्रा थासारिफोराबो एसे गेदेर गेदेर ड'क्टर थायोना बेखायनो सिखिसाफोरा मोजां खायसे बायदिया आरो पेसेनफोरा मिडिकेलनि ड'क्टरफोरखो बया होननानै बुङो थेवबो जों आंनि मथे बया नङा आरो मोजां आङो आंनि बिबदि हिसाबै आं मिडिकेलाव बांसिन लाङो मिडिकेलखौ मोजां मोनो आमफाय दा जोंहा खाथि खालायाव लांब्लाबो गलागाव एबा सिमला सिमला माने कख्लाबारि कख्लाबारियाव लाङो बांसिन ओमफ्राय कख्लाबारि आरो गलागावआव हामाब्ला जाला इखि मोनथामावल' लाङो आं बांसिनानो थेवबो इसोरनि अननायाव आंना बे आंनि एरियायाव एख अयनाय जायाखै मिडिकेलाव लांदोब्लाबो एसेबा मोजां जाबोयो प्रेगनेन्सि ब्लाबो आरो बेलेग बेमार ब्लाबो आं बि सरखारि मेडिकेलाव बांसिन लाङो आरो आसा हिसाबै थेवबो आंनि इसरनि अननायाव एख अयनाय एबा हानि बिगिनि जायाखै सासेबो इमान बोसोर जाबाय दिनै अथ्र' बोसोर खामानि मावबाय आङो अथ्र' बोसोर आहा जेबो हानि बिगिनि जायाखै आं मिडिकेलाव लांदोब्लाबो आं प्राइभेट मिडिकेलाव आं बांसिनखौनो लाङो आरो आं नुवाखैबो पातसाला मिथा मिथिनि बाहेरा आं प्राइभेट मिडिकेलखोनो गाफेराखै प्राइभेट ओ सरखारि आरो प्राइभेटफोराव दङ सिखिसाया दामा सिखिसाया प्राइभेट हिसाबै ओ थाखा फैसा गोनांफ्रा लाङोनालाय मोजाङै थाखा फैसानि जराव मोजां सिखिसा खालामो थेवबो आरो आङो मोजां सिखिसा खालामब्लाबो बांसिनानो आं पराइभेआव लाङो मिडिकेलावनो बांसिन लांनानै आङो फाहामनानैलाबो आंनिया आरो पराइभेटआव बांसिनानो आंनि बेसेनाबो एसे गुरुबथ' होया मोजांब्लाबो प्राइभेटआव आरो मोजां मोजाङालाय दसेनो हामोबो दसेनो आरो फैसा सल्लिस हाजार फनसास हाजार होनानै थाखा थानायफोरासो लाङोनालाय बांसिनानो आंनि एरियायाव खावसे गरिब रखम गोजानालाय आं प्राइभेटआव थिखनबाङा